नमस्ते नमस्ते सर अच्छे हैं बड़े ब अच्छा है अरे हमें आगरा ताज़महल देखने जाना है हाँय अरे ट्रेन से या बस से हाँ नहीं कितना लगेगा ट्रेन का या बस का कितना किराया लगेगा छः हज़ार पचास अच्छा अच्छा और वहाँ भी वहाँ भी ताज़महल देखने जाना है हाँ हाँ वहाँ सभी सभी जगह घूमना है हमें हाँ हाँ चलना हाँ चलना है अब आज ही चलना है ठीक है शाम को तैयार हो जाएंगे हाँ सभी जगह दिखा देना हमें मालूम नहीं है आपको दिखाना है सभी जगह हाँ ठीक से